देखियौ हमर गाममे तऽ पर्यटक हमर जे गामके यऽ तारा माइके मन्दिर उग्रतारा शक्तिपीठ ओतय आयल रहय बहुत लोग आबैया लाखों के संख्या मे तऽ एकटा एहन आदमी आयल जे हमरा पुछलक किछु किछु तऽ हुनका हम बतेलहुॅं अपन गाम घरके खिस्सा मंडन मिश्र तकके खिस्सा हुनका बतेलहुॅं बहुत नीक लागल हुनका सुनै मे आर एहन बहुत लोग यऽ जे हमर गामके इतिहासके जानै मे इच्छुक रहैया हुनका बतबै मे भी हमरा बहुत नीक लागैया हमरा गर्व महसूस होइया अपन गामके खिस्सा कहै मे बहुत खुश होइ छी हम